हूँ हूँ अपना बिहारमे जेनाकि छै कि अपना बिहारसँ जे स्वतन्त्रता सेनानी सब जे छै हुनका सबके बारेमे बात करै छी जेनाकि ओहिमेसँ एगो हो गेलनि अहाँके बिरसा मुण्डा जेकि झारखण्डसँ छल रहथि ओ तऽ अङ्गरेज के टाइममे हुनका भी रहै तऽ ओ भी बहुत मतलब लड़ाइ केलनि अङ्गरेज सबसँ आओर सबसँ ज्यादा हुनकर ई रहै कि जे क्रिश्चियन जे मिशनरीज सब आएल रहै तऽ ओकरा सबके भगाबै लागी हुनका ज्यादा ही रहै धर्मान्तरणसँ कइसेहो रोकैके हइ जी चूँकि उस टाइममे रहै तऽ आदिवासी सब पास तऽ अपन कोइ धर्म रहै नहि तऽ ई लोक सभ जा करिकऽ अपना क्रिश्चियन धर्मके वहाँपर बढ़ाबैके कोशिश करै लागलै रहै आओर जेकि कोशिश आज भी चलिए रहल देखिए रहल हेबै सबमे तऽ सब धर्मान्तरण होइए रहल हइ तऽ ई सबसँ बचै लागी बिरसा मुण्डा अपन कोशिश कएले रहथि ओहि लागी ओ विद्रोह कएले रहथि वहाँसँ तऽ सबसँ मतलब हुनकर जेना कहल जाइ छै कि बिरसा मुण्डा खाकऽ खिरसा मतलब बिरसा ओहिसे मतलब एगो जे रिलेट कएल गेल आओर आधुनिकी अथीमे देखिऔ तऽ ई बिहार सरकारके मतलब बिरसा मुण्डाके आओर ज्यादा बढ़ाएल जा रहल अइ आजकल ई शब्दसँ चूँकि हुनकर योगदान भी हइ आजादीके लड़ाइमे उस टाइममे यही सभ हइ बाकीमे अगर देखल जाइ तऽ हिनकर राजेन्द्र प्रसादके

जे अपन जे नहि नहि अपना अथीके रहथि अपना पहिला भारतके पहिला राष्ट्रपति रहथि आओर बिहारसँ ही छथि ओहो जीरादेइसँ तऽ हुनका बारेमे भी हइ तऽ ओ भी बहुत स्टार्टिंगमे भी मतलब संविधान सभामे भी रहथि ओ संविधान सभामे भी लिखैमे भी ओ रहथि अहाँके तऽ ई सब योगदान हइ हुनकर आओर भी छथि आओरसब भी छथि सबसँ हाथ अगर देखल जाइ तऽ हिनकर ही हइ बिरसा मुण्डाके हइ तिलका माझीके हइ माउण्टेन माउण्टेन मैन ऑफ दि बिहार हुनका कहल जाइए चूँकि हुनका मतलब पहाड़के काटि करके ओ रास्ता बना देले रहथि ओहो कथी भेल रहै पता हइ ओहो पता हइ कथी भेल रहै स्टार्टिंगमे भेल रहै कि हुनकर बिआह भेलै बिआह भेलै तऽ हुनकर जे पत्नी रहथि ओ ओ टाइममे तऽ बीचमे मतलब दीवाल अथी पड़ैत रहै पहाड़ पड़ैत रहै तऽ हुनका जाइत जाइत लऽ हुनकर पत्नी रस्तेमे मरि गेलनि तब एहि सबके देखि करिके हुनकर मन भेलक नहि पहाड़के कइसेहो तोड़ि देबैके हइ जे रास्ता बनि जाइत तऽ एकर बाद कोनो हमर गाँवके आगे पीछे अगर जाइत तऽ ओहिमे दिक्कत नहि हैत तऽ वएह कहि करिके हुनका बहुत दिन तक लए बिना कोइ सरकारी अथीके बिना कोइ सरकारी फाइदाके अपना हिसाबसँ पूरा ओ तोड़ि ताड़ि करिके पहाड़मे रास्ता बना देलनि तऽ ओहि चलते कहल जाइ छै हुनका मतलब माउण्टेन मैन मतलब कि सरकारके कोइ जबकि कोइ अथी नहि रहै अपना हिसाबसँ अपनासँ करिते करिते पूरा करि देलनि